हमसभ मिथिलाके वासी छी मैथिल ब्राह्मण परिवारमे हमर जन्म छै हमरा घरमे संस्कृतके वातावरण रहै बच्चासँ संस्कृत दिस बेसी जुड़ाव रहै हमर पिताजी के इच्छा भेलनि जे ई संस्कृते पढ़ए ओना हमरा साइंस दिश बेसी प्रवृत्ति देखिके गणितमे हमर गति नीक रहए तैँ कए गोटे दोसर कहलकै जे दोसर पढ़ाउ दोसर विषयमे एकर एडमिशन कराउ परन्तु संस्कृतेमे हमर एडमिशन करेलखिन आओर आइ हम संस्कृतके से प्रोफेसर बनल छी एखनहुँ हमरा हर समय होइए कि हम हमर अपन जे पारिवारिक जे हमर एकटा समाजमे छवि रहै ओ एकटा विद्वान परिवारके छवि रहै आओर मध्यमवर्गीय परिवारके छवि रहै ओ हमरा अपना जीवैत धरि कमसँ कम ओ बाँचल रहए हमसभ अपन जड़िसँ जुड़ल रही अगिला पीढ़ी अपन करए ओकरा हम एखनहु तक अपना धिया पुताके तीनू तीन टा धिया पुताके तीनूके संस्कृतसँ ऑनर्स करेलियै एम ए करेलियै पी जी करैलियै यथासम्भव जे भए सकलै एहि तरहे हम अपना संस्कृतिके जोगने छी अपन मैथिली परम्परा भारतीय चिन्तन आओर संस्कृत